हैलो केह् हाल चाल ऐ म्हाराज ठीक ऐ प्लम्बर होर बोल्ला दे म्हाराज यरो फिटिंग करानी ही घर कोई बाथरूम दी ते कोलै टैम होग जेह्ड़ी होई कोई सस्ती नेहीं पेई जा ते अच्छा कोई गल्ल निं कोलै टैम लग्गग तुसें ई भला ते कॉलोनी आई जायो कॉलोनी घर न अपने ते कॉलोनी आह्गे ते में फोन मारी लैगा तुसें ई ते खर्चा किन्ना आई जाह्ग भला एह् चंगा फिर जेल्लै पुज्जगे मिगी फोन करी ओड़ेओ